मधुबनी बिहारके ह्रदय छी ताहि दुआरे की कहैत छै तऽ बिहारमे से से सभचीज चीनीके मिल बहुत छलए हँ तकर अथी पहाड़ सुन्दर सुन्दर पहाड़ छलय हेँ तखनसँ बाबाधामके से ओहो छलय हेँ एहि बिहारमे आब कटि कऽ चलि गेल हेँ झारखंडमे तऽ झारखंडो हमर भाइए छी तऽ को कोनो एहिमे दू मत नहि छै ताहि दुआरे से बिहारके मधुबनी दरभंगा ईसभ जे छी से रीढ़ छी की कहैत छै दरभंगामे से बहुत बढ़िआँ कालेज छै मधुबनीमे बहुत बढ़िआँ कालेज छै बाजार छै बहुत बढ़िआँ सुन्दर सुन्दर चीज बिकाइत छै आओर ऐतिहासिक चीज जे छै तकर तऽ कमी नहि छै माल भरमार लागल छै दरभंगोमे मधबनिओमे एहिसभमे सभमे तमाम से से सभटा छै आओर तकर बाद से एहिठाँ मिथिलाके पान मखान आ माछ ई तीनू टा एहिठाँ पवित्रतासँ से से ओ पालल जाइत छै आ बनायल जाइत छै मखानक खीर बहुत बढ़िआँ होइत छै मखानके खीर जे छियै से स्वर्गोमे नहि भेटैत छै से मिथिलामे भेटैत छै आओर की कहैत छै तऽ एहिठाँसँ बहुत बढ़िआँ चीज दरभंगा स्टेशन एक नम्बरके बना देलक हेँ सरकार ताहिमे दरभंगाके आओर नाम बढ़ि गेलैए मधुबनीके नाम स्टेशनपर एहन प्रिंट कए देलकै मिथिलाके जकर वर्णन नहि कयल जाय आओर की कहैत छै सम्पूर्ण मिथिलामे मधुबनी हृदय छियै दरभंगा हृदय छियै आओर एहितरहेँ सभटा से चलैत छै आओर तमाम एहिठाँसँ रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िआँ रेलसभ बहुत दूर तक दूरगामी रेलसभ जाइत छै ओहिसँ बिहारके ओहिसँ अथीके एहिठाँ बहुत फायदा भए रहल छै